बिहार में बेगुसराय ज़िला जो है वह बिहार का औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है और बेगुसराय में लगभग पाँच छः बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं जैसे तेलकाड़ी फंडी हो गया आई ओ सी एल का है बरौनी में खाद कारख़ाना हो गया थर्मल पॉवरप्लांट हो गया ये सब बहुत पहले से बेगुसराय में स्थापित था इसी लिए बिहार बेगुसराय को बिहार की औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं उसके बाद इधर कुछ समय में भी उद्योगिक क्षेत्र में बेगुसराय में और बहुत सारा विकास हुआ है बरौनी में ही पेप्सी प्लांट पेप्सी का कारख़ाना लगा है वही पर पेप्सी फैक्ट्री लगी है वहाँ पर एथनॉल का उत्पादन भी लगा है फैक्ट्री लगी है तो बेगुसराय में औद्योगिक रूप से काफ़ी समृद्ध है बेगुसराय और यहाँ का यहाँ का रोड नेटवर्क भी बहुत शानदार है जिससे यहाँ पर उद्योग क्षेत्र में आवा जाही में सामान के आवागमन में बहुत सुविधाएँ मिलती हैं बेगुसराय में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है यहाँ पे यहाँ की रिफाईनरी और थर्मल और यहाँ का खाद कारख़ाना रिफाईनडी में कम से कम बेगुसराय के दस हज़ार से पन्द्रह हज़ार लोगों को रोज़गार प्रदान किया जाता है यहाँ से तेल रिफ़ाईन होकर पाइप के माध्यम से टेंकर के माध्यम से बहुत सारी जगह जाता है हमारे गाँव के लगभग बहुत सारे युवा रिफ़ाईनरी में काम करते हैं जिससे उनके घर की रोज़ी रोटी चलती है उनकों एक तरह का रोज़गार मिलता है और यहाँ का खाद कारख़ाना जो था एक बेगुसराय के बरौनी में वो पहले यूरिया उत्पादन वहाँ पर होता था बीच में कुछ कारणवश वह बंद हो गया लेकिन फिर से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खाद कारख़ाने का पुनर्विकास किया और फिर से यहाँ पर नीम नीम पोटेश यूरिया का उरिया का उत्पादन शुरु हुआ जिससे यहाँ के किसानों को भी बहुत व्यापक स्तर पर लाभ मिला यहाँ के किसान अब किसी दूसरे ज़िले ज़िले पर या किसी दूसरे व्यापारी पर अब खाद के लिए निर्भर नहीं रहते हैं खेती के लिए खाद एक महत्वपूर्ण चीज़ है और खाद की उपलब्धता होना और यहाँ पर बेगुसराय अपने ज़िले में एक खाद कारख़ाना होना यह बहुत ही बड़ी चीज़ है यहाँ पर खाद बहुत ही सुलभ से मिल जाती है बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाती है यहाँ के लोगों को खाद की क़िल्लत नहीं हो पाती है उसी तरह से बे बेगुसराय के बौनी में एक थर्मल के भी दो यूनिट है बरौनी थर्मल पॉवर प्लांट है जिससे यहाँ के लोग को व्यापक स्तर पर रोज़गार उसमें भी मिला है यहाँ के लोगों में को बिजली की कभी समस्या नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर क़रीब एक हज़ार पंद्रह सौ मेगावाट बिजली का उत्पादन होता यहाँ के लोगों को बिजली की कमी कभी समस्या का समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है इसी तरह व्यवसाय बहुत तरह के बेगुसराय में अभी विकास कर रहे हैं